हेलो सेब तऽ एक सए बीस रुपैए किलो छै अँगूर एक सए के छै नब्बे रूपाके छै अस्सिओ रूपाके छै तीन रङ्गके छै अनार तऽ एखन बड्ड महग छै मिलबो नहि करै छै अनार दू सए रुपैए किलो हेतै नारियल पचीसे रुपैए कोइ दऽ देत पीस लेकिन जोड़ा लितियै ने तऽ चालिसके जोड़ा दैके कोशिश करब अइसँ कमके बात करतियै ने नाशपाती नाशपातीके तऽ एखन बड़ी महगी छै नाशपाती तऽ ओ डेढ़ सएके किलोसँ कम नहि हेतै अथियो छै आँय कहलहुँ जे बात जे नाशपाती अनलकै हए कहलहुँ कालावला अँगुर छै लेबो करबै हँ अथियो छै सेबो जे छै ने से दू तीन वेराइटीके छै हँ सन्तरा छै एक सएके तीन किलो एक सएके दू किलो आँय अथी हँ अहाँ फलके तऽ पपीता छै केला छै इहो सबके जहन हँ केला भी छै तीन रङ्गके केलो छै अहाँ आउ ने अहाँ केला जे छै ने से छै एगो पचास रुपैए दर्जन चालिस रुपैए दर्जन आओर एगो छै तीस रुपैए दर्जन बुझलियै कथी अमरूद हँ अमरूदो छै लेकिन अमरुद जे छै ने से एखन पूरे जे होइछै जे एकदम पूरे पकलवला सब उ चाहबै ने दू तीन दिन राखैवला तेहन नहि छै उ हँ हँ अथी जे कहलहुँ पपीता सब छै ओहो सब लेबै हँ पपीता छै अथी छै उ नहि होइ छै नीम्बू बड़कावला दुन्नुओ छै नीमुओ छै ओहो सङ्गे सङ्गे देब लऽ लेब किफाइते रेट लागतै एतऽ ठीक ठीक छै राखू तऽ आबि सब चीज लअ जायब